भारतनि मुंदांखा गेले गेलेमुफ्रानो जाहैबाय क्रिकेट फुटबल हकि बेफोरनो दा बे गेलेमुफोराव मुंदांखा गेलेगिरिफोरनि मुङानो जाहैबाय भिराट खली महेंद्र सिंह धोनी बिथांमोनहा क्रिकेट गेलेग्रा भारतनि मुंदांखासिन प्लेयारफोर दा फिसोदनो मुंदांखा बिथांमोनहा क्रिकेट गेलेनानैनो गोबां रां खामायनायनि सुबिदा मोनबाय दा बिनि गेजेराव दंबावो फुटबल गेलेगिरिफोर फुटबल गेनेगिफोरनि मुङानो जाहैबाय सुनील शेट्ट्री बिथाङा सासे भारतनि केपटेइन फुटबलनि आरो गोबां दंबावो जोंहा क्रिकेटारफोर जेरै सचिन टेन्डुलकर बिथाङा भुहुमनि मुंदांखा सासे क्रिकेट गेलेगिरि

बिथां इउब्रासिं आरो बेजों लोगोसे दंबायो सौरव गांगुलि अजय जादेजा आरो बेजों दबावो राहुल राबीट बिथांमोनानो मुंदांखासिन भारतनि गेलेगिरिफोर